हिकु सुठी और हिकु ॾाढी बढ़िया तस्वीर वठण जे लाइ ज़रूरी हूंदो आहे तव्हांजो पहिरीं ॻाल्हि त पंहिंजी जेकी कैमरा आहे चाहे उहा फ़ोन जी हुजे या तव्हांजी ओरिजनल जेकी कैमरा हूंदियूं आहिनि उहे उहा सुठी जी हुजे कंपनी जी सुठी कॉलिटी जी हुजे ऐं फ़ोटो जो जेको खिचण जो एंगल हुजिणो खपे उहो एतिरो सुठो थिअणो खपे ताकी जेको आहे फ़ोटो बढ़िया बि ॾिसण में लॻे अचे बि सुठो और कॾहिं कॾहिं फ़ोटो अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जंहिंजो मञी वठो कंहिंजो चहिरो बि अगरि एतिरो सुठो न हूंदो त हुनखे बि फ़ोटो खे खणी बीहंदो आहे एतिरो बढ़िया चहिरे ते निखार और ख़ूबसुरती अची वेंदी आहे कि उहा फ़ोटो खिचण जे एंगल सां ई उन्हीअ फ़ोटो में निखार अची वेंदो आहे